मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है वाट्सअप पर भी मेरा अकाउंट है साथ ही में फे़सबुक का भी उपयोग करता हूँ इंस्टाग्राम पर मैंने बड़े बड़े अभिनेता को फॉलो कर के रखा हुआ है वो मेरे लिए प्रेरणा के माध्यम बने हुए हैं उन से मुझे कार्य करने की प्रेरणा और कार्य में हम किस प्रकार से सफल हो सकते हैं इस प्रकार को समझना और उसमें आगे बढ़ना ऐसी मुझे प्रेरणा सोसल मीडिया के माध्यम से मिलती है